समस्तीपुरमे दिक्कत होइ छै से कि रोड टुटि जाइ छै बनबाबै नहि छै आ अथी सरकार किछु मदद नहि करै छथिन तऽ इएह सब ने होइ छै रोड जे आब डॉक्टर यहाँ गेलै तऽ आब ओ समय पर नहि पहुँचलै रोड टुटल छै तऽ केना जेतै समय पर जेतै तऽ घुमिके चलिए नहि अबै छै लोक तऽ सरकार ओहिठाम बनै छै तऽ कनि मदद करैके चाही पढ़ाइ लिखाइमे मदद करैके करैके चाही इसब करैके चाही इसब होइ कहाँ छै तऽ इसब होइके चाही ने आ डॉक्टर यहाँ जाइ छै तऽ पाइ अथी होइ छै तब सब होइके चाही एँ इसब कहाँ केओ करै जाइ छै कनि गरीब दुखियाके मदद करैके चाही इसब मदद कहाँ होइ छै तऽ इसब तऽ होइके चाही तऽ इसब होइ नहि छै तऽ सरकार करैके चाही ने सरकार कहाँ मदद किछु करि रहलखिन एँ मदद करैके चाही तब ने रोड टुटि जाइ छै पानि लए लोक कलहन्त काटै छै पानि नहि होइ छै तऽ इसबमे मदद करैके चाही सरकार एँ इसब कहाँ होइ छै इसब कहाँ छै तऽ इएह सब बात छै तब इसब करैके चाही पढ़ाइ लिखाइ बाल बच्चाके धियापुताके पढ़ाइ लिखाइ होइके चाही पढ़ाइ लिखाइ नहि होइ छै इसब दिक्कतके बात ने छै किछु तऽ होइके चाही एँ तऽ इसब होइके चाही तब इसब डॉक्टरके यहाँ जाइ छै दबाइ बीरोके कने दिक्कत होइ जाइ छै समय पे पहुँचै नहि छै गाड़ी घोड़ा नहि होइ छै अइ से तऽ दिक्कते ने होइ छै इसब तऽ मदद करैके चाही सरकारके पानि ले लोक बेकल होइ छै इसब तऽ मदैद होइके चाही एँ